नमस्ते मुर्ग़ा एक सौ बीस है मछली जैसे भी में रोहू है तीन सौ रूपये बकरा है आठ सौ रुपये ठीक है ठीक है भाई चलिए इसमें आपको कुछ कन्सेशन हो जाएगा चलिए थोड़ा थोड़ा मछली में हो जाएगा नहीं नहीं उसमें भी कुछ कन्सेशन हो जाएगा दही आठ सौ रुपये तो है दस किलो चल रहा है उसमें हो जाएगा अभी चलिए पाँच पर्सेन्ट छूट हो जाएगा

चलो भाई तो बारह पर्सेन्ट कर लें ठीक है चलिए बारह पर्सेन्ट हो जाएगा बकरे में दस पर्सेन्ट मछली में हो जाएगा नहीं मुर्ग़ा तो रोज़ चेक ठीक से है ही है अब उसमें जो चाहो चलो थोड़ो बहुत उसमें भी कन्सेसन हो जाएगा

चलिए भाई ठीक है मुर्ग़ा अगर एक सौ बीस है तो दो सौ सौ में मिल जाएग थोक में ठीक है भाई चलिए बस और अगर आप कस्टमर भेज रहें नब्बे में मिल जाएगा नमस्ते